जय झूलेलाल असांजे व्यवहारिक गतिविधी में सिंधी भाषा जो ॾाढो उपयोगु थींदो आहे हर वापार में सिंधी माण्हू आहिनि हर वापार में सिंधी जा ई काफ़ी सारी दुकानूं आहिनि असांजे वापार में जीअं मिठायूं जी दुकान हुजनि हाणे मिठाई वारी मिठाई वारा ॾाढी सुठी पंहिंजी मिठाइयूं जा वखाणु करे करे मिठायूं विकिणंदा आहिनि कपिड़ा वारा सुठी तरह सां तमीज़ खां सिंधी ॻाल्हाए करे पंहिंजा कपिड़ा विकिणंदा आहिनि चाहे बैंक में हुजे बैंक में बि सिंधी थोरी बहुत ॻाल्हाईंदा आहिनि स्कूलनि में बि सिंधी टीचरां हूंदियूं आहिनि थोरी सिंधी ॻाल्हाईंदियूं आहिनि असांजी सिंधी भाषा ऑटो रिक्शा वारा बि काफ़ी सारा हूंदा आहिनि ऑटो वारा पंहिंजी मर्यादा मां रखी करे सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि और माण्हुनि खे वठी वेंदा आहिनि चाहे डॉक्टर हुजनि डॉक्टर में बि काफ़ी सारा माण्हू सिंधी हूंदा आहिनि हुते बि सिंधीअ जो उपयोगु थी वेंदो आहे इंजीनियरिंग हुजनि इंजीनियर में बि काफ़ी सिंधी हूंदा आहिनि काफ़ी सारा माण्हू सिंधी ॻाल्हाए करे ई पंहिंजा मकानु बि ठहाराईंदा आहिनि चाहे लोकसभा हुजे लोकसभा में बि सिंधी जो उपयोगु कयो वेंदो आहे असांजी सिंधी भाषा जी पिकिचरां बि ठहिंदियूं आहिनि माण्हू टॉकीस में वेंदा आहिनि पिकिचरु ॾिसी ईंदा आहिनि और उननि सभिनि खे ॾाढी वणंदियूं आहिनि मूवी पिकिचरां और असांजी सिंधी जो ॾाढो वखाण बि थींदो आहे हर जॻह ते हर हर पंथ में चाहे असांजा गुरू हुजनि चाहे कोई बि हुजे असांजी सिंधी भाषा जो उपयोगु थींदो आहे और ॾाढी मैनर्स खां और सुठी तरह सां सिंधी जो उपयोगु थींदो आहे जय झूलेलाल